खडी साकर आनी ताचे वांगडा गरम उदक पिवप ना जाल्यार आल्याची च्या करून पिवप ना जाल्यार आलें आनी म्होंव घेवन तें मिक्स करून तेजें उदक जें आसता तें पिवन घेवप